आं बुंनो सानदों बर' माहारिया जेखाइ खबाय आरोलाय मा होनो संग्राय हेबो जान्था हेबो आरो माबा बे खारै सगारग्राया बेखौ मा होनोमोन्थाय आं रोङानोखि बेखौ होननो बेबायदि जोंनि लागोआव सासे बोराय दंमोन आरोखि बे बोराया बेखौ हेबनानै फानोमोन जोङो बे फाननायखौ जोङो मोनसे मोननै बायनानै लायो आरोखि बे हेबग्राखा नालाय बा सान्दांगाबो हेबो बियो गुबुं सान्द्रि हेबो बियो माइ सालिग्रा बे फिसा माबाग्राया गुबुं सालियो बेखौबो हेबोमोन बियो गंसे गंनै जोङो बायनानै लाबोयो बोराय मानसि हेबनायथ' गोदोनि खोथा बिसोरो रोंजोबगौ दानि गथ'फोरा बेफोरखौ माबानो रोङा मा होनो हेबनो रोङा गोदोनियासो हेबनो रोंगौ जेखाइ खबायखौ दानि मानसिफ्रा खालि हाथायाव थांनानै बायहैनायल' रावबो हेबनो रोङा बे बोराया दासिमबो दङ आरोखि हेबनो रोंगौ बेसारा बोरायथारबाय बाब साय सत्थरसो जाबाय मेगना बारा नुहांला आरोखि बेयो बोराया आद्रि आद्रि बेनो हेब्बाय थायोमोन बेनावसो बेनाव लायबाय थायोमोन दे आङो मोजां हेबखाथारोमोन बियो आसुगुरानो मोजांखामोन ओमफ्राय मा होनो जोङो बे मुगानि बा सुथिनि आगर दखना दानाय आरोखि जोङो बे दख'नाखौ दानि बिहामजोफ्रा बा गथफ्रा बेखौ दा मा आगर दानाय बेखौनो मिथिला खालि हाथायावल' थांनानै बायनो रोंगौ आरोखि बे आगरा मा नाम बेखौनो मिथिला बबे फारौ मेगन बबे दखान आगर बा दावराय मोख्रेब बबे आगर गिदिरा मबे बेखौ सिनायनो रोंला गोदोनि माबाफोरा बुरिफ्रा मिनथिबावगौ आरो बेफोरबायदिखौ दानि बिहामजो बा सिख्लाफ्रा मिथिला आरोखि ऐ दखना माबायावल' दखानाव बायनानै थाङो हाथायाव थांनो दखना लायनो आरो मा होनो इन्दि सादोर दा इन्दि सादोरखौबो दाना दाला जोङो आगोलहाय बुरि बुरि मानसिफ्रा मा खालायोमोन आगोल जुगनि मानसिफोरा इन्दिखौ लुयोमोन इन्दि लुखांनायनि उनाव जि सोङोमोन जि सोंनानै दायोमोन आगोलावथ' बे साल माखुसोमोन नै दानासो मेसिन ओंखारजोब्बाय थाथ आगोलना थाथ साल गैखाया आगोलनि जुगाव दासो मेसिन ओंखारबाय मेसिन गैयियाव मा खालायोमोन थाथ सालजों बे माबायानो माखुजोंसो दायोमोन मा मुगानि गैयामोन दाथ' मा जालांखो जोंख्लाब जोंख्लिब लुरेक्स माबा माबिसो जालायलांजोब्बाय बिनि उनाव मा जायो होद आं दानो रोङालै होननानै हाथायावसो बायनानै लानो थाङो दानि सिख्लाफ्रा आरो जेनेबा गथ' मानसि बे बिहामजो फैनायफ्राथ' आरो मिन्थिबावखाया आं हाथायावसो बायगोन आं दानोबो रोङा बेफोरबादिखौ आं दाया माल फथ्र'बो गैया होनो मा गैया न'आवनो थाजोबो गासैबो लायबानो मोनखायो बेखौ आरो न'आव थाबाबो बिसोरो रोङा होननानै बुंखायो रोंखायाबो दानि मानसिफ्रा बायनानै लायनायावल' दङ बिसोरो फैसा बिनोसै लायनोसै दानो रोंला नालाय बेबायदिनो खालायो बिसोरो ओमफ्राय हाथायाव थांसै नालाय बबे सिया मोजां बेखौ नायनोसै आगरखौबो रोंला जोंख्लाब जोंख्लिब नुबानो लाबोनोसै गानफैनोसै बेफोरो बे दख'नाया बिदि बायनानै लाबोयोब्ला लुरेक्स गोनांआ जोयोसो आंहाथ' मोजां मोनखायाहाय बेखौ आंनो नाङा आंनो बे आगर गैयै सिम्पोलखौनो मोजां मोनो आं गाननो आगर गोनांखौ मोजां मोनबावासो आङो आङो बे बिदन आगर गिदिर बेखौसो मोजां मोनो आगर गिदिरा माबादि बेखौनो मिन्थिबावा बिसोरो दानि मानसिफ्रा दखान आगरखौथ' गानफेरा बिसोरो इन्दि फिथाय दङ फारौ मेगन दङ दखान आगर दङ बेफोरखौथ' मिथिखाया जोब्बाय